दस बीसगो आदमी आबै छथिन आबै छथिन भोज भण्डारमे तऽ खाना बनबैके होइ हइ एक टोपिया खाना चढ़बै छियै चावल चढ़बै छियै दालि बनै हइ एक टोकना एक एक पतिला सब्जी बनै हइ वएह अच्छा से खिएली खियाके फेर ओ आयल फेर बनेली फेर बनबै मे अच्छा लागल तऽ खेलहुॅं बढ़िआँ खाना लागै हइ तऽ फेर बनाके देली खाना फेर खा लेलखिन खाके चलि जाइ छथिन फेर आबै छथिन खाना बनेली फेर खेलक खाके तऽ फेर भोज भण्डारमे एनाही चलै छै बनाके खा खिया देली खियाके आ फेर ओ गेल गेल गेल डेढ़िया आदमी आयल डेढ़िया गेल वएहमे बनाके खेलक बनाके खिया देली एक एक टोपियामे बनल तऽ सभलोक खेलक बीसगो आयल पचीसगो आयल जेतना लोग आयल ओतना बनलै एक देगची दालि बनलै एक दे एक देगची भात बनलै एक पतीली सब्जी बनलै जेनाही जेनाही आबै छथिन आदमी ओनाही ओनाही अपन भोज भण्डारामे खियाके अरियाइत दै छी खालै छथिन तऽ फेर डेढ़िया अबै छथिन तऽ फेर बनाबैके होइ हइ तऽ फेर बनै हइ खाना फेर डेढ़िया खिएने गेली फेर डेढ़िया आयल गैल डेढ़िया बनेने गेली खाना भोज भण्डार मे एनाही होइ हइ केतना आदमी आयल खेलक